ہلو جی زین پینٹرس زین پینٹرس سے بات کر رہے ہیں ہم اچھا میں جان سکتا ہوں کتنے بائے کتنے بائے کے روم ہیں آپ کے اچھا فل سیلنگ بھی پینٹ کرانا ہے آپ کو چھت ہمارے پاس میں ایپیکس ہے سب سے اچھا اس سے نیچے ایکس ہے پینٹ کی ورائٹی بتا رہا ہوں آپ کو میں اور اس کے نیچے ڈسٹیمپر ہے اور ڈسٹینسر ڈسٹیمپر سے ایک اوپر ایس ہے یہ چار ورائٹی ہیں الگ الگ ریٹ ہیں ان کے سب سے مہنگا ہے ایک سب سے بڑھیا والا ایپیکس ہے اس کے ریٹ ہائی ہیں اس کی ایک بالٹی بیس ہزار روپئے کی ہے بیس لیٹر کی بالٹی ہوتی ہے اس سے تھوڑا کم ہے ایپیکس اچھا اس میں آپ کو ملے گی پندرہ ہزار کی بالٹی جی بیس لیٹر کی بالٹی ہوتی ہے اچھا رنگ ہوتا ہے واٹر پروف ہوتا ہے

کب ہو آپ کتنا کم کرانا ہے آپ کی کم سے کم آپ کی پانچ بالٹی لگ جائیں گی آپ کے پورے میں

پٹی کے بیگ آتے ہیں تین چار چار سو روپئے کے بیس کلو کی پٹی آئے گی پٹی لگے گی جی برش ہمارا ہوگا ہمارے طرف سے برش ہوگا اور رولر ہوں گے سب کچھ

ہوں کتنے آپ کے کمرے وہ بتائے تھے دو دو کمرے ایک باتھروم ایک ایک لیٹرینگ کچن

تقریباً آپ کا بیٹھ جائے گا یہ پینتیس ہزار روپئے ڈسکاؤنٹ آپ کا کر دیں گے تیس ہزار میں باقی اب آپ دیکھو چلیے ٹھیک ہے ڈیل ڈن کریں چلیے ٹھیک ہے کب کرانا ہے چلیے ٹھیک ہے کل کرا دیں گے ٹھیک ہے اوکے تھینک یو فار کالنگ